जानवरों की देखभाल के लिए प्राकृतिक और जैविक तरीके का उपयोग करना चाहिए प्रकृति तरीकों में उन्हें देखभाल करने के लिए समय समय पर उन्हें स्नान करना चाहिए तथा उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए तथा जानवरों को धूप से बचाना चाहिए उनसे प्राप्त दूध को उपयोग करने के लिए दूध को छानकर उपयोग करना चाहिए साथ ही जानवरों को प्राकृतिक तरीके से बचाना के लिए सर्दियों से उसको बचाव करना चाहिए वर्षा में उसे कम वर्षा के स्थान पर बांधना चाहिए ओलावृष्टि से उसका बचाव करना चाहिए जानवरों को जैविक तरीके भी उनके देखभाल कर सकते हैं जैसे कि उन्हें उनके आवास स्थान पर हमें दवाइयां का समय समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे उन्हें उनकी आवास स्थान पर कोई रोग नहीं फैले तथा उन्हें किसी भी प्रकार के रोग ग्रस्त नहीं हो इसी के साथ हमारे हमारे घर में अपने बड़ों से कोई पारंपरिक सलाह भी बहुत मिली है जैसे कि पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करना उन्हें नहलाना तथा उन्हें धूप से भी बचना चाहिए पशुओं को हमें हमारे परिवार के सदस्य की तरह रखना चाहिए यह हमें हमारी पारंपरिक सलाह मिली है